सिल्विया ट्रॅवल एजंसी हा म्हा आ म्हाजें नांव निविता हांवें कॉल केल्लो विचारपाक की म्हाका न्ही बँगलोर वसपाक लागून जाय आसली तूं

हांव आसां आनी म्हगेले फॅमिली आसा ओके टोटल तीन तीन तीन हय पूण तिनूय न्ही अ तिनूय हय तिगांयकूय ओ पण एकटें आस तें ल्हान आसा केन्न कितली एज पर्यान एज कितली आसता टिकेटीक एक ओके बिलो फायफ हा ताका हा आ आ हा ताका ट्रेनीन ट्रेनीन हय

म्हाका एसीची जाय आसली मेळटली मेळूंक एसीची ट्राय करतलें ओके कितली आसा पर

आनी कांय लॅस ना लॅस करूंक मेळना एकल्याक हा ओके आह आ सॅ ओनली फॉ वन वीक

ती मा हांव तुक सांगता आ मागीर किद्याक तूं पयली हें तें कन्फम कर न्ही म्हाक सांगतल न्ही तूं आ बरें ओके बरें बाय